पूर्णियाँमे तऽ जे छै कि ई किसानके आत्महत्यावला तऽ उतना सिस्टम नहि छै जितना यू पी सभमे हुए छै लेकिन किछु किछु घटना यहाँ छै जे कि हुअए छै हुअए छै एकरामे जे छै कि थोड़ा थोड़ा सरकारी संस्थाके भी देन छै किछु किछु बैंकके भी देन छै कि पैसावलाके तऽ नहि पकड़य छै लेकिन किसानके जे छै कि पचास साठि हजार लाख रुपैआके लिये छिके की परेशान करते रहय छै वही घटना भेलो रहय पूर्णियाँके नया नया घटना छै एगो किसान ही रहय ओकरा खन जाइके जे छै कि पचास साठि हजार रुपैआ लेलकौ रहय तऽ जाइके गाली गलौच चारि पाँच गो बैंकके एजेन्ट जाके गाली गलौच करिके करय जे छै कि पूरा माय बहीन सब किछु करिके करलाके बाद जे छै कि अइले अइले तऽ उ डिप्रेशनमे आबिके जे छै कि हँ आत्महत्या करि लेलकइ अयलइ यहाँ हेल्पलाइन नम्बरके बात तऽ यहाँ हेल्पलाइन नम्बर हेतय लेकिन हमरा नहि पता छै तऽ यहाँ छै किछु किछु छै अथी सेन्टर छै एन जी ओ टाइपके छै जे कि किछु किछु जे छै कि जाग करय छै जागरूक जे छै कि करय छै ई भी नहि छै नहि करय छै करय छै जागरूक करय छै किसानके